हा साईं बसि हिते ई लाइ छॾियो अची वियो मुंहिंजो घर हा हा असीं पहुची वियासीं साईं मूंखे समुझ में नथो अचे कहिड़े नमूने तव्हां जो शुक्रिया अदा कयां तव्हां जी जामु महिरबानी साईं न न साईं राति एतिरी थी वयी आहे ऐं अॼु कल्ह ज़मानो बि जामु ख़राबु आहे भई तव्हां मूंखे सही सलामत मूंखे मुंहिंजे घर पहुचायो आहे हीअ कोई घटि ॻाल्हि थोरी कोई आहे न न साईं ख़बर तव्हां खे काने मां केतिरो ई ॻोल्हियो केतिरो ॻोल्हियो पर को बि रिक्शा वारो को बि टेक्सी वारो मिलियो ई न पर तव्हां तव्हां असांते महिरबानी कई सही सलामत असांखे घर पहुचाए छॾियो जी हा साईं सच चवां त तव्हां देवता माण्हू आयो साईं जी हा साईं अलाए कीअं तव्हां जा थोरा मां लाहे सघंदुमि साईं बसि ॿिए अगरि टाइम ते तव्हां सां मुलाक़ाति थिए ॿिए वक़्ति में त बसि इहो ई चवंदुमि कि शुक्रिया अदा वरी सां करणु चाहींदुमि तव्हां सां जी हा साईं अच्छा हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि चवणु चाहींदुमि कि जेतिरा बि पैसा थिया आहिनि न त थोरा सां वधीक वठो मूं सां मुंहिंजी दिलि खे ख़ुशी थींदी जी हा साईं हा जी हा हा